मिथिलामे नामी छै दिवाली दिवालीमे हमलोग हमसभ बहुत किछु करै छी नया नया कपड़ा खरीदै छी दिया बनबै छी बच्चासभके नया नया कपड़ा खरीद दै छी फटक्कासभ खरीद दैत छी फुलझाड़ चकरी छुरछुरी ई सभ बच्चासभ खरीदैए हमसभ नया नया कपड़ा बच्चाके खरीद दैत छी अपनो लेल खरीदैत छी सभ दिया बनाबैत छी मोमबत्ती खरीदैत छी फेर दिवाली दिन सभगोटए दिया जड़बै छी सौँसै लक्ष्मीजीके पूजा करैत छी हलुआ बुनिया पान सुपारी ई सभ लऽ कऽ हुनकर लक्ष्मीजीके पूजा करैत छियनि सौँसै घर आओरमे दिया जड़ाबै छी अगुआर पछुआर सौँसै दिया जड़ाबै छी बच्चासभ फटक्का आओर फोड़ैए सभ पकवानसभ बनबैत छी बना सुनाके सभगोटाए बच्चासभ मिलिके सभआदमी खाइत छी पियैत छी त्यौहार खूब धूमधामसँ मनबैत छी सभगोटए फेर छठि होइए छठिमे एकदिन नहाइ खाइत छी फेर खरना दिन दूध खरीदैत छी धान कूटैत छी फेर लड्डू आनैत छी पान आनैत छी केरा आनैत छी रातिमे खरना दिना रान्हैत छी फेर हुनकर राणा मायके नैवेद्य नैवेद्य दैत छियनि नैवेद्य दैत छियनि तब खरना करैत छी खरना कयलाके बादमे फेर खरना कऽ कऽ उठैत छी बच्चासभके कनि कनिके नैवेद्य दैत छियनि बच्चासभ नैवेद्य खाइत छथि तखन ओहिके एक दिन बाद भेने सँझुका अर्घ्य दिना दिनमे आँटा सानैत छी ठकुआ बनबैत छी ठकुआ बना कऽ पिठार पीसैत छी डाली आओर सैँतैत छी छिट्टा कोनिआँ सूप ओहि सभमे केरा दैत छी नारियल दैत छी ठकुआ दैत छी सभकिछो दऽ कऽ डालीमे छिट्टामे दैत छी सैँतैत छी फेर माथापर लऽ कऽ घाटपर जाइत छी घाटपर लऽ जाकऽ घाटपर पसारैत छी सँझुका अर्घ्य दिन पानिमे ठाढ़ होइत छी फेर भिनसुरका अर्घ्य दिन ओनाहिते करैत छी सभगोटए घाटपर जाइत छी पानिमे ठाढ़ होइत छी पानिमे सँ निकलैत छी तब पारण करैत छी छठि बहुत महत्वपूर्ण छियनि मिथिलाके बहुत भारी पर्व छी इएहसभ छठिमे होइए होली होइए मिथिलामे बहुत तरहके पर्व होइए होली होइए होलीमे हमसभ मैदा सुज्जी पुआ बनबैत छी पुआ छानैत छी पुआ बनबैत छी भगवानके पुआके भोग लगैत छन्हि सभगोटए खाइत छी पुआ पकवान फेर तरु ओहि दिना माछ बनैए माँसु बनैए सभ खाइत छी पियैत छी सभ होली खेलैत छी रङ्ग खेलैत छी सभगोटए खूब होली मनबैत छी अबीर लगबैत छी अपनासँ बड़काके पएरमे अबीर लगबैत छी गोर लगैत छी फेर सभ दिअर भौजाइ ननदिसभ मिलकर रङ्ग खेलैत छी होली खेलैत छी

अरिपन दऽ कऽ सभगोटए डाली पसारैत छी फेर हुनका राणा मायके हाथ उठैत छैन्ह तब सभ चङ्गेरा लऽ लऽ कऽ गोर लगैत छी सभ अङ्गनामे बैठैत छी सभगोटए मिलि कऽ सभगोटए खाइत छी हुनकर प्रसाद

तखन सभ भोरे भोरे उठैत छी खूब भोरे उठैत छी सभगोटए नहाइत छी अपनो नहाइत छी बालो बच्चाकेँ नहबैत छी नहा सुना कऽ सभ बड़ी भारीके घूर करैत छी घूर तर सभ गोटए बैठल रहैत छी बैठिके घूर तपैत छी चुड़लाइ खाइत छी तिलक लाइ खाइत छी अपनासभके छथिन माँ छथिन सासु ससुर जे सभ छथिन से सभ गुड़ चाउर तिल सभके दैत छथिन आओर कहैत छथिन हमर तिल बहब हमर तिल बहब तऽ सभगोटए खाइत छी फेर हुनकर पैर छुअए छी सभ आशीर्वाद लैत छी